हालौ औ एह आं पनिन्द्रमोन नै पनखौ बे माहोनो स्कुलनि सोमोन्दैसो एसे रायलायनो सानदोंमोन जेन'बा क'क्राझाराव मा मा मोजां प्राइभेट स्कुल एसे मिथियोना ओह दन बस्क जेनेबा नोंसिनि मेन टाउनाव थानाया आरो ना औ औ औ बेबो बर' मिडियाम जाहैगोन आमफ्राय दन बस्क आदसा बे जेनेबा इउएन एकाडेमिआव बर' मिडियाम मानि बेहाय इंलिस माबा गैया दाइरेक बर' गोजा

आदसा

आमफ्राय दन बस्कआथ' जाहैबाय इंलिस मिडियामआनो दा बे दन बस्कआ चि बि एस इ ना ओरैनो सेबा माबायाव मदेला चिबिएसइ ओह ओह ओह ओरैनो हस्टेलनि पेसिलिटि बबे मोनसे स्कुलाव दङ आद्सा हो हो हो इउएनआव आदसा आदसा बेनि अनगायै होनबा आरो नोंनि नोंथांनि चवेछआव बबे मोनसेया आदसा बे मोननै आमफ्राय बे गंनैयाव जेनोबा हस्टेलनि पेसिलिटि दं उइट रिएलिटिआव दंना ओरैनो उन्दैखौ अबे क्लासनिफ्राय लायोबादि बिसोरो हस्टेल पेसिलिटि माने क्लास पाइभनिफ्राय जागोन आरो ना अह ओरैनो टाउननि एसे साइटाव हायोमोनदा रियेलिटिया गौरां बारनानै एह दे होनबा नोंथां गोद ओह गोनांथि जायोब्ला कनटेक खालामहरसै आङो थांबाथाय रायलायहरगोन दे दे थेंकिउ